कहलहुँ सबजी की भाव मछली केना दै छियै

कोन कोन मछली छै आरो आरो पोठिआ बहुत आरो कोन कोन माछ आरो इचना बहुत महङ्गा दै किछु मछली अढ़ाइ किलो आरो कोन मछली हय कोन मछली बढ़िआँ हय ने हँ ओहए पुछै रहिऐ अढ़ाइ ताजे हँ हूँ गरै दै दहो हॅं दै दहो ओहो तीन किलो अढ़ाइ किलो आ गरै तीन किलो बहुत महगा कहै हिको किछु कम करहो ने आँय कम नहि करबहो चारि गो चारि एक चारि गो एक किलो करि दिहो हॅं रेटे ऐतै ने बतबै छहो किछु कम करहो ने तऽ लेबो कैरतियै रऽ आरो किछु कम करहो टटका मछली छै तैयो किछु कम करबहो तब ने ओतेक महगा कऽ देबहो तऽ कहांँसँ होयतै

ओ तऽ छैहे ने तैयो दहो दै हूँ पहचानम सांँझमे दै देबहो हम दै दिहो ठीक छै